देखियौ हमसभ जे खेल खेलै छियै जैसे मैच भऽ गेल क्रिकेट भऽ गेल तऽ ओहिके लिए खेलयके लिए पहिले बढ़िआँसँ क्रिच उरिचके तैयार करै छियै मैदान खाली करै छियै पूरा सफा सुथरा क् होइ जाइ छै फेर सभकिछु भेला के बाद फेर पिलियर चुनै छियै ए जतेक पिलियरके खेलतै ओतेक पिलियरकेँ चुनै छियै जैसे देखियौ एगारह एगारह पिलियर खेलै छियै नओ पिलियर खेलै छै तऽ ओहिके लेल दू दूगो पिलियर होइ छै एक तरफ एगारह गो एक तरफ एगारह गो ओहिके बाद टॉस होइ छै तऽ जे जीतै छै ओ बैटिंग करै छै जे हारै छै ओ बौलिंग करै छै तेनाहुतो तेनाहिते खेललहुँ खेललहुँ जे क्रिकेट मतलब जे बैट खेल बैटिंग कयलहुँ तऽ ओ अपन जतेक ज्यादाके रन बनेलहुँ ओहिके बाद जे बॉलिंग कयलहुँ जतेक रन ओकरा छै ओहिसँ एक रन जादे बनेलहुँ ओहि तऽ ओहि जीत गेल तऽ एहिके लेल जितलाके बाद जे हइ देखियौ कबड्डी खेलै छियै हमलोग तऽ कबड्डीमे पिलियर चुनै छियै ओहिकेबाद ग्राउंड खाली देखै छियै ओहिमे जा कऽ खेलै छियै पिलियर चुनलाके बाद जैसे देखियौ नओ नओ पिलियर भी खेलै छै सातो पिलियर खेलै छै एगारहो पिलियर भी खेलै छियै तऽ ओहिके लेल दुनू तरफके एगारह एगारह पिलियर सात सात पिलियर होइ जाइ छियै ओना जे जेहन पिलियरसँ खेलबै ओहन पिलियर लै छियै तऽ ओहिकेबाद खेलयके लेल एगारह एगारह पिलियर खेलयके आरामसँ खेललहुँ बढ़िआँसँ खेललहुँ जे लास्टमे बचि गेेल जे जितलहुँ ओकरे विजेता होल जैसे देखियौ बैटमिंटन खेलै छियै तऽ ओहिके लेल कॉर्क तैयार करै छै बैटमिंटन तैयार करै छै ओहिकेबाद सभकिछु सुरक्षा होलाके बाद खेलनाइ स्टाट कयलहुँ जे हारलक से जीतलक ओकर विजेता भेलहुँ आरामसँ